हॅं अहाँकेँ जे होटल यऽ होटल मे की सबके सुविधा यऽ कते बजे अहाँ बन्द करै छी और कते बजे तक अहाँ खुलल रहै छै कियाकि हमरा अपन किछु मित्र और अपन परिवारके साथ जे छै ओहिमे पार्टी करयके अछि आओर हमरा ई बताबु कि हमरा पार्किंग के सुविधा जे छै ओ उपलब्ध छै कि नहि छै आओर ओहिमे अहाँकेँ होटल मे खानाके की सब व्यवस्था अछि जेनाकि वेज नॉनवेज सब टाइप के होएत की यऽ आओर की नहि यऽ हमरा ओहो लिस्ट भेज देब कृपया कऽ कऽ कियाकि हमरा बहुत जरुरी यऽ सब टाइप के लोग रहितथि हमरा